बावैसो बोसोरफ्राव भारतारि रां रांखान्थिया माबोरै जौगादों होनोब्ला जों बेखौनो मिथिनो मोनो जोंनि हादराव गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन दारिमिन जेरै साहा बागाननि दारिमिन फाथोनि दारिमिन खैलानि दारिमिन थावनि दारिमिन गोबां बिदि दारिमिन खालामनायनि गेजेरजों हादरा गावनि हादराव बाहायनायनि गेजेरजों आर गुबुन गुबुन हादोराव बेबायदिनो फालांगि मावनायनि गेजेरजों जोंनि भारतनि रांखान्थिया जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गुबुन हादरनिफ्रायबो गुबुन मुवा बेसादफोरखौ लाबोनानै आरो जोंनिफ्राय गुबुन हादराव बेबायदिनो दैथाइ हरनायनि गेजेरजों जोंनि भारतनि रांखान्थिफोरखौ जों गोबां जौगाबो जौगाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेथिं बिरोंदामिन बेंकिं आरो दिजिटेल पेमेन्टनि गेजेरजों माबोरै जोंनि भारतनि सुबुं माहारिखौ रांखान्थियारिआव एबा रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब खालामदों जेखन बेखौ जों बुंनो हायोदि सादारनै जोंनि बे दिजिटेल पेमेन्टनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाबैनो सेकेन्ड आरो मिनिटनि गेजेरावनो जों पेमेन्ट खालामनो जों हायो आरो जों बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो खथाइ बुहुमाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव पेमेन्ट खालामनायाव जोंहा खोब गोरलै जाना थायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोरनि सावगारि गुबुन गुबुन जायगा खामानिफोरनि बुकिंफोर खालामनो हायो आरो जोंनि दावबायनायफ्राव इन्टारनेटा जोंखौ हेफाजाब खालामो आरो बेबायदिनो पेमेन्टआबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फालांगि मावनायफ्राव बे पेमेन्टनि गेजेरजोंनो जों गोबां हेफाजाबखौ जों मोन्नो हायो